हिन्दी भाषा जो है हमारी ऐतिहासिक भाषा है मैं हिन्दुस्तान का रहने वाला मुझे हिन्दी भाषा बहुत प्रिय है जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे अंग्रेजी और भाषाओं में कठिनाइयाँ होती हैं हिन्दी भाषा मुझे कुछ कहीं भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाती हैं जिससे मैं इस भाषा का प्रयोग हिन्दुस्तान में रहते हुए मैं अपने हिन्दी भाषा का प्रयोग हमेषा करने में सफल हूँ और करता रहूँगा और हिन्दुस्तान में के रहने के नाते मुझे हिन्दी भाषा बहुत प्रिय है